गाय पोसने छियै ओकरा चिमोक्कन हो जाइ छै एखन गरमीके समय छै काटैत रहय छै बलु

ओ होम्योपेथिकवला आनि आनिकऽ लगेने जाइ छियै तब ओ चिमोक्कन तब उ अपन चिमोक्कन भागि जाइ छै तब चमोक्कन अपन लगबय लगबैत रहलहुँ चमोक्कन भागि जाइ छै नहि लगेबय तऽ सौंसे देह फरि जेतय फरि जेतय तऽ अभी कहलखन छै बीमारी चलल

जेना आदमीके बीमारी एखन छै चलल ओनाही गाइयो मालके आदमी ई छै चलल तऽ ओ बीमारीमे एखन की कहय छै गायके सब बचबयके छै रौदी जेहन नहि भए गेलय हन से रौदियोके तनिक अथी छै दिक्कत आ आओर बढ़िआँसँ खानापीना दै पड़य छै देखिके दै पड़य छै खानापीना ओना गायके तनी केशो तेस चलि गेल तऽ पेट फुलि गेल गैस बनि गेल ओकरो सेबा करय पड़य छै तब देखिकऽ तनीकऽ लेटेकऽ खानापीना दै छियै लेकिन बढ़िआँसँ खानापीना देलहुँ गायके खूब बढ़िआँसँ रखलहुँ एक रती ने गायके किछु होबय लए दै छियै की जे नहि गाय माता छिकथिन गाय होइ जेतय तऽ उ गायके दिक्कत होइ जेतय तऽ लोगोके दिक्कत होइ जेतय ने ओहि चलते तरीके गाय मालके बढ़िआँसँ सेवा कयलहुँ आओर तऽ ओ अपन अपना अपना केनाहुँके रहि लेब लेकिन गाय मालके बेसी सेवा करय पड़य छै तब लोग नहियेँ ने छिकै उ जे बोलतय की जे हमरा ई चीज होइ छै उ चीज होइ छै देखलहुँ तऽ दबाइ सुइया कयलहुँ तब उ शान्त रहल नहि तऽ अपन मन्हुआयल बैठल रहय छै तऽ बुझि गेलहुँ जे गायके हँ ई बात भेलय गैस बनि गेल ई बात भेलय गोरमे चोट लागि जाइ छै फुलि जाइ छै ओ घेँटी आरमे तनिक चोट लागि जाइ छै फुलि जाइ छै तऽ ओकरा दबाइ आनिकऽ देलहुँ दबाइ लगैलहुँ तब जा कए ठीक रहल ठीक रहल तब अपनो मोन बढ़िआँ रहल कि जे हँ गाय गाइयो तऽ ककरो बच्चे छिकै ओहो तऽ किनको कोइ अथिये छथिन तब आदमीये जेना होइ छै आदमीके चोट लगय छै तऽ आदमी बोलय छै गाय नहियेँ ने बोल पाबय छै ने बकरी भैंस नहियेँ बोलि पाबय छै तब ओकरा उ कयल हऽ तऽ ओतऽ सबकिछु कयलहो तब गाय बढ़िआँ रहल तब अपने मोन लगय छै हूँ बहुत कष्ट करय पड़य छै गाय आरके करयमे एखनो रङ्ग रङ्गके बीमारी चलल छै रौदी आर लागिकऽ तब बहुत कऽ अथी होइ छै दिक्कत होइ छै तैयो की करबय गरीब लोक केनाहु केनाहु करिकऽ रखय छियै करय छियै तब बहुत शौख रहय गाय रखयके ओएहसँ बहुत कयलहुँ बकरी भैंस कते अथी करैत रहबय एगो बाछिये भगवान कृपासँ रखने छियै ओएह कते ने देथिन गाय एहए ठुन बहुत दिलमे सओख रहय जे बाछी पालब बस पालने छी अपन भुस्सा आनलहुँ अपन खिलेलहुँ देखैत रहलहुँ जे किछु हुअए नहि नहि तऽ फेन बीमारीके बहुत छै अथी चलल हवा ओहोपर मे ध्यान देने रहय छियै तब नहि कुच्छो दिक्कत नहि ध्यान देने रहबय तऽ दिक्कत होबे नहि करतय गाय छिकै गाय तऽ नहियेँ ने बोलि पेतय तऽ ओइचलते सब अपन रहलहुँ ध्यान देने जे गाय गायके किछु नहि हुअए गाय दुआरि परमे रहय छै तऽ बढ़िआँ रहय छै शोभय छै गाय भगवान छिकथिन भगवानके रखबय भगवान औतय तब ने भगवान